जों बिफां गायोब्ला हाया गुरै जानांगौ हाखौ मोजाङैनो बानायनानै लानांगौ बेनिफ्राय आरो साबसिन जायो बिफां गायोब्ला आरोबाव जोङो हासार बाहायनायनि हासार बाहायनायाबो जोङो हासारखौ बिफां गायनायाव होनांगौ मोसौनिफ्राय जोङो हासार मोननाय जायो बोरमानिफ्राय जों हासार मोननाय जायो बे बिफां गायनायाव जोङो बे मोसौनि बोरमानि हासारखौ होनाय जायो आरोबाव गय बिफां गायनायावबो जों होयो खुमब्रा बिफां जोगोनार बिफां फुल बिफाङाव जोङो गोबां होनाय जायो न'नि गासैबो गायनाय बिफां गायनायावनो जों होनाय जायो आरोबाव आबाद मावनायावबो जों होयो आबादबो जों मावनो हायो गय खान्थाल थाइजौ गासैबो हासार बाहायनो हायो जोङो मोसौनि बोरमानि जों बेबो बे हासारखौनो जोङो गासैनिबो होनो हाजोबो बेनिफ्राय आरोबाव